हॅं बोल पीक पीकऽ मतलब आइ गेलै तऽ ओकरा बिहारमे पता नहि छै कि दारू बन्द छै आँय

रामगिरी से अच्छा तऽ रामगिरी कोन टोला पड़ै छै अपनेके घर

अच्छा अच्छा ई बात छै

मानै नहि छै कि मतलब नहि छै एकरा पर देखो दारू बन्द छै फिर भी लाबिके मतलब पियै उयै छै एकरामे पूरे दोषे छै हौ खूब दोष छै कि समझलौ हमे तऽ अयबै फेर ओकरा हइ ने ई बात छै फेर ओकरे नहि समझमे आबै छै हम पियै खाइ छी ओहए पइसा कि कहै छै दारूमे जे लगबै छै तऽ बेटा बेटीके पढ़बैमे लगे तऽ बढ़िऑं ने होतै बेटा बेटी भूखल मरै छै अपने दारू पिबै छै पता नहि बी बिहारमे तऽ कि कहै छै दारू बन्द छै तइयो पिबै छै कहाँ सँ लाबै छै समझमे नहि आबै अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए हॅं आप क्या बोले हॅं की बोललहो पीकऽ लड़ाइ करि कऽ आदत नहि भए गेलै हन अपने सभ जे छै ने टोला मोहल्ला के आदमी जागरूक नहि छियै की समझलियै जेकर कारण तऽ मतलब गाँव समाजसँ जादा ई मोन बरहु छै तब ने ई हाल छै हौ

मोन बरहु बला काम करै छै

ठीक छै ठीक परनाम परनाम